دلی گورمینٹ اسکولوں یا کالجوں میں بہت سی وکینسی ٹیچنگ پوسٹ کے لیے نکالتی ہے گورنمٹ اسکولوں میں بہت مشکل سے نوکری ملتی ہے کافی مشکلات آتے ہیں تیاری کرنے میں بہت محنت ہوتی ہے اگزام وغیرہ ہوتے ہیں کلیر بھی ہو جاتا ہے پھر بھی نہیں مل پاتا ہے موقعہ نوکری کے لیے